अॼु कल्ह जीअं त टी वी चोवीह कलाक हलंदो आहे ऐं हूअं त माण्हून खे टाईम कोन हूंदो आहे पर मां मुंहिंजो जेतिरी देरि घर में रहंदो आहियां त टी वी ऑन करे न्यूज ई ॾिसंदो रहंदो आहियां न्यूज हर क़िसम जा राजनैतिक बिजनिस वारा अर्थशास्त्र जा रिलेटेड ऐं सभई सा क्राईम वग़ैरह मुंहिंजो हे ई हूंदो आहे समाचार ॿुधी करे मां वरी उते ई भुली बि वेंदो आहियां छो जो समाचार खे वधीक अंदरि वठी वञण में असां कुझु करे नथा सघूं सरकारुनि जा पहिंजा मैटर आहिनि हो सरकार ई निपटाईंदी अर्थशास्त्री जा पंहिंजा मैटर आहिनि हो अर्थशास्त्री निपटाईंदा असां त हुनमें कोई हस्तक्षेप करे नथा सघूं कोर्ट कचहिरी जा मैटर आहिनि यां अन्य मैटर आहिनि ओ सभेई मैटर ओ जंहिंजे हवाले आहिनि हो ई ॾिसंदा असां त ॾिसी नथा सघूं पर हे आहे की थोरो असांजो ज्ञानवर्धन थी वेंदो आहे भई देश में छा हले थो कीअं हले थो किथां पैसो अचे थो किथे ख़र्चु थिए थो खेल जॻत में छा आहे असांजे देश में खेल जे जॻत में छा उपलब्धियूं थियनि थियूं अर्थशास्त्र में असां छा तरक़ी कयूं था कीअं कयूं था ऐं बिजनस कीअं था हलनि बेरोज़गारी जा मुद्दा कीअं सुधरींदा इहे सभु हलंदी रहंदियूं आहिनि ख़बरूं ऐं मां ॾिसी करे थोरो जोश में बि अची वेंदो आहियां ऐं लेकिन वरी उते ई भुली करे पंहिंजे कम धंधे ते हली वेंदो आहियां